ہیلو سر پولیس چوکی سر کل میں سفر کر رہی تھی بس میں کشمیری گیٹ جانا تھا مجھے دریا گنج سے راستے میں کسی نے میرا موبائل نکال لیا پرس میں سے اور اس میں میرا ڈاٹا بھی ہے نمبر بھی ہیں بہت کچھ ہے فون میں کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے مجھے اسی لیے اسے بند کرانا ہے اس کی میں نے ایف آئی آر بھی لکھوائی ہے نمبر کی تو ایف آئی آر کی کاپی ہے میرے پاس

جی سر جی سر اسی لیے ہی میں نے آپ کو فون کیا ہے ہاں لگا ہوا

اور اگر دو سے تین دن میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگی جی ٹھیک ہے